बहुत दिनके बात छै एटे क्लासमे छलियै तखनहि मतलब सरकारके तरफसँ आयल छलै किछु बच्चाकेँ जे रेगुलर अबै छै रोज अबै छै ओहि हिसाबसँ जकरा हाजिरी रोज बनल छै किएकि कतेककेँ लए जेतै सरकारी इस्कुलमे किछु रहय नहि रहय खिचड़ी लोभे बच्चा बड़ रहै छै तऽ कतेककेँ लए जेतै तऽ जे भी पचास साठि गो बच्चा छलय तकरा अहाँ मतलब सरकारके तरफसँ आयल छलय जे लए जइऔ कतहु घुमैऔ तऽ उएहमे गेल छलहुँ हमसभ रोज जाइ छलियै तऽ उएहमे किछु बच्चा गेल छलय कतेकके सए के आस पास आयल छलय तऽ ओहिमे ओना करितै रहए जे सभकेँ लए जयबहु तखन तऽ भए गेलै मास्टरके कपारे फूटि गेलै तऽ मास्टरसभ कहलखिन जे हाजिरी जे बच्चा रोज अबै छी जकर पच्चहत्तरि परसेन्ट हाजिरी रहतहु तकरा लए जयबहु तऽ ओहिमे हाजिरी देखल गेल तऽ हमसभ रोज जाइत छलहुँ तऽ हमहूँसभ सभ सङ्गी साथी सभ गेल छलहुँ तब रास्तामे विचार भेल हमसभ सभ सङ्गी साथी सभ गाड़ीमे गेल छलहुँ हमरासभके सङ्गे एगो मैडम छएल तकरो दूगो धियापुता छलय एगो सर छलखिन गिरिजा नन्दन सर छलखिन तकरो दूगो धियापुता छलय मुदा लए कऽ तऽ नहि जयबाक चाही लेकिन गाँव घर छै की करतै किछो होय नहि होय अपन धियापुताकेँ तऽ पहिने लए जयबहु तऽ लए गेल छलै तऽ ओतय सभआदमी गेल छलहुँ तऽ कहलकै तखन रास्तामे सर पुछलखिन कतय जेबही दू जगह एगो सोनपुर मेला चल घुमाए दै छियौ पटनाके चिड़ियाघर तऽ खैर घुमबे करबिही आइ घुमी काल्हि घुमी घूमबे करमे कहिओ भविष्यमे सोनपुर मेला बहुत प्रसिद्ध छै चल घुमाए देब हमसभ धियापुतावला जे होइए से बुद्धि छलय हमसभ आपसमे कहलहुँ जे कोनो मेला घुमाए कऽ आनि देतहु चिड़ियाघर सुनैएमे लागै छै जे हँ पटनाके चिड़ियाघर जेबै देखय लेल तऽ कहलहुँ नहि हमसभ पटनाके चिड़ियाघर जायब घूमय लेल हम नहि जायब मेला तेला मेला गाँवोमे देखै छी बड़ नीक दुर्गा पूजा मेला लगैए अढ़ैनोपर बड़ सुन्दर मेला लागै छै आ हमसभ ओतय जायब पटनाके चिड़ियाघर जायब देखय लेल तहन कहलक चल जे तोरासभकेँ मन छौ तहन लए गेल बड़ सुन्दर देखा देलक मछलीसभ बहुत अच्छा छल चिड़ियोसभ बहुत नीक चिड़ियोघर सभमे आब कहाँ बेसी चिड़िया छै तऽ उएह एगो दूगो छलय हाथी घरमे दूगो तीन गो छलय शेरसभ जे जे होइत छै एगो दूगो पक्षीसभ राष्ट्रीय पक्षीसभ सेहो छल साँपसभ बड़ सुन्दर सुन्दर छलय सुन्दर साँप कतहु सुन्दर भेलै हेँ लेकिन तैओ बड़ मोट मोट साँपसभ छलय अजगरसभके फर्स्ट बेर देखने छलहुँ धियापुतासभ छलियै कतयसँ देखब ओहो हमरासभके परिवारमे कनि मुश्किल भए जाइ छै के लए जेतै के देखेतै तैओ गेल छलहुँ घुमलहुँ फिरलहुँ बड़ नीक लागल रास्तामे खिएबो पिएबो कयलखिन सर हमरा तऽ लागल जे भुखले प्यासले लए जेतहु घुमाए फिराए कऽ आनि देतहु लेकिन नहि खिएबो कयलखिन एक जगह मछली चावल खिएने छलखिन बड़ नीकसँ सभ टीचरसभ छलय सभ बच्चाकेँ खिएने छलय घुमाए फिराए कऽ अनलकौ अनलक तहन फेर कहलक जे ले तोरासभकेँ जएह मन भेलहु सएह कयलहुँ तब चल आब हमरो तोँसभ याद करमे जे सर लए गेल छलथि सोनपुर मेलो लए गेलाह अबैत कलामे लेकिन बड़ नीक जगह छलए मेलो चिड़ियाघर तऽ ठीके सर जहिना कहलखिन तहिना नामेमे अन्तर छलय ठीके छलय मेला लए गेल तऽ मेलामे बड़ सुन्दर बहुत पैघ जगह छलए सभसँ मेन छै ओतय सस्त सामानसभ बड़ सस्ता सस्ता मिलै छलय पैसे नहि छलए धियापुता छलहुँ ने कतेक पैसा लए कऽ जइतहुँ बड़ कम पैसा छलय लेकिन बड़ नीक मेला छलय ओतय कहिओ अगर घुमबाक इच्छा हुए तऽ सोनपुर मेला जरूर जयबाक चाही आदमीकेँ बहुत सुन्दर मेला लागै छै लेकिन हमसभ गेलहुँ तऽ खतम होय पर छलय तैओ छलय बहुत अच्छासभ छलय ओतय सभसँ जानवरोसभ मिलै छलय अहाँ खरीद बिकै छलय हाथीसभ आओर बहुत अच्छा अच्छा चीजसभ छलय अच्छा अच्छा चीजके की कहू हरेक चीज छलय बड़ नीक लागै छै मेला घूमयमे ओतय सोनपुर मेलामे फेर मौका कहिआ मिलत पता नहि लेकिन मौका मिलत अगर कोइ पूछत जयमे तऽ कहबै हँ जरूर जायब घूमय लेल ओकरा सने अगर कोइ लए जाइए तऽ बहुत अच्छा छलय घूमि फिरि कऽ अयलहुँ